समयके सङ्ग बिहारके जे संस्कृति छै एकरामे काफी बदलाव आयल हँ बदलाव होयके कारण जे एहिठामसंँ लोक बाहर जाइत छै आ ओकर जे ओहिठामके जे रखरखाव छै ओहिठामके जे पहनावा छै ओहिठाम के जे भेष भूसा छै ओहिके आधार पर ओकरा चलऽ पड़ैत छै पहिने लोक छठिके त्यौहार होइत छलै हँ दुर्गा पूजाके त्यौहार होइत छलै हँ तऽ गाम जरूर अबैत छलै आ महिना महिना दिन पहिनेसंँ छठि मैयाके तैआरी चालू भऽ जाइत छलैया आइ सूप काल्हि कोनिआ विभिन्न तरहके ई केना घाट बनायब एहि सबमे खूब अपनामे एक दोसरामे दोसरा से गप करैत छलैया अपन भाषामे गप करैत छलैया जेनाकि की होइत छलै भाषाके बनल रहैत छलैया बहुत बहुत रास ट्रेन हमरा सबके याद अछि जे कलकत्ता से दिल्ली से बम्बइ से काफी गाड़ी सब अबै स्पेशल ट्रेन सब कयल जाय आ सब अबितै दिल्ली स्टेशने पर जे बैसै आ हमहुँ सब कै बेर ओहिठाम से जे आबी तऽ अपने भाषामे गप केनाइ चालू करी हमर सबके मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे नाम दै के लेल स्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिनका हमसब अखनो याद करैत छिअनि काफी छलैया जे ओकरा ओहि भाषाके होयत लेकिन हालेमे एकर बहुत डिटोरिएट कयलकैया ई ओकर हमरा काफी नीचाँ दिस देखबामे आबि रहल हँ लेकिन ई आइ टी सेक्टर सब जे अछि ताहि सबसे काफी एकरा प्रभाव पड़लैया लोक मैथिली बाजैओ चाहैया लिखैयो चाहैया खूब उपयोग करै चाहैया अब हमरा सबकेँ मैथिलीके लेल काफी सोचऽ पड़त